थोडे गोड पदार्थ म्हणल्यार अशें आसा की बर्फी आसा तातूंत गुलाब जामून येता रसगुल्ला येता मागीर आपलें मणगणें शेवयांची खीर सजी पातोळ्यो नेवऱ्यो मागीर मोदक बेसन लाडू रव्याचे लाडू पिठाचे लाडू नाशण्याचे लाडू मुगाचे लाडू येता मेतयांचे लाडू तांदळाचे लाडू भिकणांचे लाडू पुरणपोळी शंकर पाळी शिरवळ्यो शिरो तांदळाचे लाडू मेत्यांची पेज मुगाचें कण ओरयांची पेज मिल्क केक येता दोस दाळी कापां सोयेचीं कापां बिबीक तवश्यांचे पायस तांदळाचे पायस गाजराचो हालवो पेडे येता जिलोब्यो खाजें रेवड्यो येता फेणोऱ्यो सोनपापडी येता आजोर उक उकडे तांदळाचे लाडू बुंदीचे लाडू